अॼु ताईं मां विदेशी सामग्री हिकु इस्तेमालु कई आहे उहो आहे अजीनोमोटो अजीनोमोटो चाइनीस खाधे में पवंदो आहे जीअं त नूडल्स पनीर साटे राइस मंचूरियन